یوٹیوب پر كھانے كی تركیب كا میرا پسندیدہ چینل ذائقہ ڈیلی سیكس ہے جس سے میں نے كئی بار چكن چنگیزی اپنے گھر پر بنایا ہے كیوں كہ اس میں جو بتانے كا طریقہ ہے جس طرح سے وہ چیزوں كو بتاتی ہیں كیسے ان گریڈیینس ایک ایک كر كے وہ اچھے سے دكھاتی ہیں اس كے بعد ان كا جو ویڈیوگرافی ہے وہ بھی اچھی ہوتی ہے جو تسلسل ہے بتانے كا وہ بھی بڑا دلچسپ ہوتا ہے تو جس كی وجہ سے آپ كو كوئی بھی ڈش بنانے میں كوئی مشكلات در پیش نہیں آئیں گی بہت ہی آسانی سے بہت ہی سیمپل وے میں آپ جو بھی چیز بنانا چاہتے ہیں ان كے چینل كو دیكھ كر بنا سكتے ہیں اور سب سے اچھی بات یہ ہے كہ جب وہ چیز بن جاتی ہے تو اس كا ذائقہ بےانتہا اچھا ہوتا ہے آپ كہ ایسا ہوتا ہے كہ گھر كے سارے لوگ انگلیاں چاٹتے رہ جائیں اگر آپ جو تركیب وہ بتاتی رہی ہیں اس تركیب سے بنائیں تو بڑی ذائقہ دار چیز بنتی ہے بڑی اچھی چیز بنتی ہے جس سے بڑی دل كو خوشی ملتی ہے آسانی سے بن جاتی ہے بہت سارے چینلس ایسے ہوتے ہیں جن میں ہزاروں چیزیں ڈالی جاتی ہیں ان میں بڑے ہی كم انگریڈینس كے ساتھ بڑے ہی اچھے طریقے سے آسانی سے چیز بن جاتی ہے اور جو اچھی ہو جاتی ہے اس لیے مجھے بڑا پسند ہے وہ چینل اور میں نے اس سے كئی ڈشیں سیكھی ہیں